शिक्षा शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा हमें स्कॉलरसिप दिया जाता है जिससे हम अपने पढ़ाई को अपने शिक्षा को लगातार बनाए रखे जैसे हमारे जान पहचान में है हमारे एक भैया हैं जिन्होंने शिक्षा जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सरकारी जॉब की तैयारी की और उसमें सेलेक्सन भी लिया इससे यह साबित होता है कि शिक्षा हमारे लिए कितना ज़रूरी है शिक्षा ज़रूरी है शिक्षा से क्या है शिक्षा हमें लोगों को जानने समझने में सहायक होता है शिक्षा शिक्षा जो है शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है शिक्षा चाहे महिलाएँ हों चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हो बुज़ुर्ग शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है शिक्षा ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप शिक्षा नहीं है तो आप जीवन में कुछ भी करने योग्य नहीं हैं शिक्षा के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जैसे हम गोवर्मेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं सिच्छा के माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्रों में जा जा करके अपनी सेवा दे सकते हैं शिक्षा जैसे शिक्षा अगर एक शिक्षा क्या है शिक्षा के लिए यह होता है कि जैसे अगर आप एक समय के लिए खाना खा रहें तो आप एक समय खाना न खाइए लेकिन आप शिक्षा लीजिए और शिक्षा लेने के बाद आप शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करिए लोगों के बीच अच्छे खानों विकास करिए शिक्षा के बारे में बताइए लोगों को से कहिए कि आप शिक्षित बनें शिक्षित रहिए और लोगों को भी शिक्षित करिए इससे क्या है कि तुम्हारे देश में एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा अगर ज अगर शिक्षा हमारी अच्छा है तो हम लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं जैसे शिक्षा के बारे में बढ़िया उपाय रहेगा कि जैसे हमारे भैया हैं तो हमारे भैया से लगातार शिक्षा के माध्यम से ही उन्होंने सरकारी जॉब के तैयारी की और वह आज ओ उस जिस चीज़ के लिए तैयारी किया आज वह उस पद के लिए चयनित हो गए हैं इससे यह साबित होता है कि अगर आप शिक्षा आपके पास अगर नहीं है तो आप शिक्षा अगर नहीं है तो आप शायद आप शायद अपनी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते शिक्षा एक ऐसी पूँजी है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी रह सकते हैं घूम सकते हैं अगर शिक्षा है अगर शिक्षा है तभी तो हम दूसरों को बाय दुसरों के बारे में जान सकते हैं और इन शिक्षा के माध्यम से हम दूसरों को बता सकते हैं कि और दूसरों को जागरूक भी कर सकते हैं कि अब आप पढ़िए आप लोग पढ़िए और शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए और लोगों को जितना हो सके शिक्षा की ओर अग्रसर करिए शिक्षा की ओर आकर्षित करिए और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करिए और लोगों को बताइए कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है बिना शिक्षा के आपका जीवन व्यर्थ है शिक्षा ही सब कुछ है शिक्षा होना चहिए शिक्षा सबके लिए है शिक्षा सबको लेनी चाहिए